बार्देश तालुकांत एक एन्टर्टेनमॅंट अशें करपा खातीर खूब गजाली आसात बीचार वचूं येता दर्य दर्या वेळ थंयसर लोक वचून खूब एनजोयमॅंट करतात एन्टर्टेनमॅंट करतात तशेंच खूब देवळां आसात देवळां पोवंक मेळटा चर्ची पोवूंक मेळटात खेळां मैदाना आसात थंय वचून एनटर्टेनमॅंट जाता खेळां मैदानाचेर आतां बाकीचे जाग्यार खंयसरूच टिकेट अशी ना खेळा मैदानाचेर तिकेट आसा थोड्यांक तिकेट आसता थोड्यांक तिकेट ना आतां कसलीय गेम आसा कसलीय फुटबॉल गेम चलता आतां धुळेर फुटबॉल स्टॅडियम आसा धुळेर म्हापसा थंयसर आतां जी एफ ए चें फर्स्ट डिविझन प्रोफेशनल लीग चलता जाल्यारूच तिकेट आसा बाकीच्या खंयचेच मॅचीक तिकेट ना फुकट बसपाक वचून बसून पोवूंक येता गेम